नमस्कार जी आप कौन बोल रहे हैं

क्या प्रॉब्लम है आपको

कब आए थे दस रोज पहले आए थे आप तो अभी अभी अभी आपको कुछ फायदा नहीं हुआ उसको दवा जो दिए थे जी इस समय मैं तो बबरी में बैठता हूँ जी जो मिर्जापुर रोड पे जाता है मिर्जापुर के लिए रोड उसी रोड पे एक जाएँगे इधर से तो लंगड़ी टाल के लेफ्ट में है उसी में बैठता हूँ मैं हाँ

चौबीसों घंटा सब उपलब्ध है लेकिन मैं वहाँ सुबह दस बजे से दो बजे तक मैं रहता हूँ

जी हाँ हाँ सुबह दस बजे दो बजे तक रहते हैं

जब भी आना होगा आप दस बजे के बाद ग्यारह बजे दस बजे दस बजे आ सकते हैं दस बजे तक वहाँ आ जाते हैं यहाँ पे अपने केबिन में दस बजे तक हो जाते हैं जी हाँ कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको दिया जाता है वही तरह से जी देखिए अभी तो क्लीनिक पर आएँगे तो फिर चेक करना पड़ेगा चेक करने के बाद ही होगा क्योंकि अगले बार किस चीज क्या परेशानी था उसका हम दवा दिए थे अबकी बार क्या हुआ है बताएँगे तो जैसे आजकल जैसे मौसम चढ़ाव उतराव से भी शरीर में दर्द रहता है सिर में दर्द रहता है पेट में भारीपन रहता है ते थोड़ा मौसम के उतार चढ़ाव से भी होता है हाँ इसके लिए भी होता है अगर ज़्यादा परेशानी आपको होती है तो आपको क्लिनिक पे आना पड़ेगा उसका चेकअप होगा उस चेकअप के हिसाब से आपकी दवा चलेगी जी हाँ

हाँ हाँ आएँगे तभी नहीं तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है जैसे पेट का है तो उसमें अब इस समय मौसम गर्मी का मौसम है रात को सर्द का मौसम है तो चढ़ाव उतराव होता है तो इसमें आप कुछ तो जूस ले सकते हैं नीबू ओबू का जैसे जूस हुआ नमक चीनी का घोल बनाकर वो भी ले सकते हैं और ओ सिर दर्द रहता है तो मौसम के चढ़ाव उतराव से रहता है तो थोड़ा सा लेंगे तो थोड़ा सा मेन्टेन करके रखना पड़ेगा शरीर का आपको क्योंकि इसके बाद जब यही सब थोड़ा सा उपचार है जी जी हाँ नमस्कार